जी मैम बताइए क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ हाँ मैम हमारे रेस्टोरेंट में बहुत तरीके की मील मिलती हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग मील मिलती हैं तो हमारे जो व्यंजनों का जो सूची है वो बदलती रहती है समय के अनुसार जैसे सुबह के समय में हमारे यहाँ पर हल्का खाना अगर खाना चाहते हैं तो हल्का खाना मिलता है साथ में अगर गुजराती खाना खाना चाहते हैं या मद्रास का खाना खाना चाहते हैं तो गुजराती और मद्रास का खाना आपको मिल जाएगा अगर आप कुछ अंडे वगैरह लेना चाहतें है मांस मछली लेना चाहतें है तो वह भी आपको मिल जाएगा और दोपहर के खाने में जो भी आप लेना चाहें जैसे दो तरीके की सब्ज़ी रोटी मीठा वह भी मिल जाएगा आपको मील में और रात में जो है जो भी आप लेना चाहें दो तीन तरीके की रोटी सब्ज़ी पापड़ सलाद मीठा यह सभी चीज़े आपको मिल जाएँगी नहीं मैम हमारे रेस्टोरेंट की यही ख़ासियत है की वो मांस मछली और शाकाहारी भोजन अलग अलग बरतनों में और अलग अलग रसोई में बनाते हैं क्योंकि सभी तरीके के लोग हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ का खाना खाना पसंद करते हैं हमारे यहाँ की मील ही सबसे ज़्यादा मशहूर है और हमारे यहाँ की मील के कारण ही हमें शाकाहारी लोगों के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है और मांसाहारी लोगों के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है जी मैम क्या मैं जान सकती हूँ मैम कि आप जो मील लेना चाहती है वो गुजराती लेना चाहती हैं या मद्रास की लेना चाहती हैं या फिर हमारे हिंदुस्तान के जो देसी पकवान हैं वो लेना चाहते है देखिए मैम पंजाबी टे हाँ टेस्ट में हमारे पास बहुत सारी मील हैं जिसमें आपको राजमा चावल मिल जाएँगे कढ़ी चावल मिल जाएँगे दो तरीके की रोटी मिल जाएगी कड़ाही पनीर मिल जाएगी हमारे यहाँ का पालक पनीर सबसे ज़्यादा मशहूर है वह आपको मिल जाएगी मिस्सी रोटी मिलती है हमारे यहाँ पर उस मील में वह आपको मिल जाएगी और मीठे में अगर आप कुछ लेना चाहतें हैं तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन में से आप कुछ भी ले सकती हैं जो आपको पसंद हो जी बिल्कुल मैम जैसा आपने मुझे समझाया है मैं वैसे ही आपको मील दे दूँगी आपको मील में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको इस चीज़ का मैं वादा करती हूँ धन्यवाद मैम